इमरती रसगुल्ले मावा बाटी समोसे जलेबी कचौड़ी आलू वड़े बंगाली मिठाइयाँ इन चीजों को बनाने में बहुत कठिनाई आती हैं इन व्यंजन को बनाने के लिए समय भी लगता है उसके बाद उनको बनाने का तरीक़ा भी होना चाहिए कई बार होता ये है कि बनाते बक़्त किसी चीज़ का अगर ध्यान नहीं रखा जाता है तो वो व्यंजन बिगड़ जाता है बहुत सारी बार किसी चीज़ में या तो नमक ज़्यादा हो जाता है मिर्ची ज़्यादा हो जाती है या मसाला ज़्यादा हो जाता है या फिर शक्कर ज़्यादा हो जाती है तो उन चीज़ों को बनाने में हर प्रकार का ध्यान रखना पड़ता है अगर किसी व्यंजन में मैंने उसको तेल में तला है अगर वो तेल में सही नहीं तला तो भी वो नुकसानदायक है अगर किसी चीज़ में मैंने ज़्यादा शक्कर डाल दी तो वो भी नुकसानदायक है किसी में अगर मैंने मिर्ची ज़्यादा डाल दी तो वो भी नुकसानदायक है और अगर किसी में मैंने हल्दी मिर्ची या मसाला कुछ भी ज़्यादा डाल दिया तो वो हमारे लिए नुकसानदायक है और इन चीज़ों को बनाने में हमें बहुत कठिनाई और समय लगता है हर व्यंजन को सीखने में टाइम लगता है ऐसा कोई भी व्यंजन नहीं है कि या तो वो एक या दो बार में सीखा जा सकता है उसको सीखने के लिए एक या दो बार घर पर हमें कोशिश करनी पड़ती है कि इस चीज़ को कैसे बनाया जाए और इसको किस तरीक़े से उपयोग में लाया जाए ऐसे व्यंजन बनाने के लिए हमें हर प्रकार से अपने दोस्त इष्ट मित्रों से मिलकर सीखना चाहिए क्योंकि हर व्यंजन आदमी को बनाना याद होना चाहिए जिसकी वजह से वो आगे किसी के भी ये ना रहें